हाथ से बीना हुआ चीज बहुत अच्छा होता है जैसे की सुटर हो गया टोपी हो गया चाहे छोटे बच्चे के हों या बड़े बच्चे का वो स्वेटर जो बनाते हैं हाथ से अच्छा होता है ओ डिजाइन विजाइन अपने हिसाब से डालते हैं जैसे आप चाहेंगे वैसे ही डिजाइन पड़ जाएगा उसमें और ऊन भी ऊनी होता है ना वो स्वेटर तो वो बहुत अच्छा होता है उसे इस्तेमाल करने में ठंडी नहीं लगता और क्या कहते हैं चाहे छोटे बच्चे पहने या बड़े बच्चे अपने साइज़ साइज़ के हिसाब से बन बनाते हैं लोग स्वेटर हाथ से जो बनता है और डेटर्जेंट पाउडर भी अच्छा होता है जैसे कि ये अपना जहाँ से बनाते हैं अन्नू हो गया अन्नू चूलहा और और व्हील हो गया और घड़ी हो गया ये सब निरमा पाउडर अपने हाथ से बनाते हैं देखते हैं बहुत अच्छा बिकता है अच्छा इस्तेमाल सब लोग करते हैं अच्छा बताते हैं हम इस्तेमाल करते हैं इसे इसे कपड़े में प्लेन रहता है इससे कपड़ा कपड़ा का वो क्या कहते हैं कलर नहीं उड़ता है अच्छा रहता है आज और